यस सर तिवारी रेस्टोरेन्ट से बोल रही हूँ

जी ओके हाँ यह जो आपने डिसेस बताई हैं उसका सर फाइव हन्ड्रेड फिफ्टी रूपीज चार्ज होगा वह वन फिफ्टी का रहेगा सर येस न सर वन पर्सन के हिसाब से उसमें इनक्लुड रहता है वह डोसा के साथ सांभर विथ चटनी येस सर येस सर सैलेड एंड अचार ओ कोंपलीमेंट्री रहता है साथ में ही रहता है

येस सर फॉर डोसा मसाला डोसा आ इसका एट्टी फाइव है सर यह टू एक्स का रहता है सर वह तो सर कभी चार सिक्स पूड़ी का सेट रहता है वन सेट नो सर ओन्ली पूड़ीज़ वह सर डिपेन्ड करता है रिफ़ाइन्ड ऑइल से चाहिए या तो उस पर डिपेन्ड करता है उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा सर यस सर देखिए सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं तो आप जानते भी हैं हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं विद हाईजीन एंड फ्री होम डिलेवरी हुई तो बट आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं तो फाइव हन्ड्रेड का हो जाएगा सर ओके सर देन ट्वेंटी रुपीज लेस हो जाएँगे ओके सर देन ओके सर थैंक यू सर